हेलो आर्या गोसँ बात कऽ रहल छिए हँ हम कृष्णा बाजै छी कहलू हमरा ऑफिस जाइमे बहुत दिक्कत होइए तीन चारि दिनसँ अहाँके गाड़ीकेलिए हम तऽ कहै छी लेकिन अहाँके गाड़ी तऽ नहि आबैए हमर ऑफिस छुटैए ताहि दुआरे जी जी हम तऽ फोन करै छी ताहि दुआरे हमरा ऑटो लैलए पड़ैए बस लैलए पड़ैए बहुत दिक्कत होइ छै अहाँके गाड़ीके इन्तजार करैत करैत हमरा जे छै लेट भऽ जाइ छै ऑफिस जाइमे ताहि दुआरे फोन करलहुँ हँ आओर किएक नहि भेजै छिए तकर कारण बताउ जी बहुत दिक्कत हमरा भऽ रहल अछि ऑफिस जाइमे ट्रेनके सुविधा नहि अइ एतना दूरमे जे छै ट्रेनमे बहुत दिक्कत होइए बहुत भीड़भाड़ रहै छै तऽ रैपिडोमे हमरा बढ़िआँ सुविधा होइए ठीक छै तब हम फोन राखै छी